ہمارے یہاں ہمارے علاقے کے جو ابھی ایم پی ہیں وہ جناب چندن چوہان جی ہیں اور ہمارے یہاں کی جو ایم ایل اے ہیں وہ سوچی چودھری ہیں اور ہمارے علاقے میں ہماری جو ہمارے چیئر مین ہیں وہ ڈاکٹر بلبیر صاحب ہیں تو ان سے کبھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اور ان لوگوں کا کام تو آپ کو پتا ہی ہے ایم پی ایم ایل اے اور چیئر مین جو چیئر مین جو ایک لوکل باڈی ہوتی ہے اور اپنے شہر کو شہر کا جو بھی کام ہوتا ہے مثلاً نگر پالیکا سے رلیٹڈ جو میونسپل کارپوریشن کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ چیئر مین کے ذریعے سے ہی کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں تو ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا اور ان لوگوں کے کام کا تھوڑا پتا لگا کہ یہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے لوکل اگر محلے کی سڑکوں کے بارے میں بات کریں تو وہ چیئر مین کے انڈر میں آتا ہے ایم ایل اے وغیرہ جو ہیں وہ اپنے نگر پنچایت یا ضلع پنچایت یہاں کی سڑکیں وغیرہ بنواتے ہیں یا اس میں کوئی بھی عام پریشانی جو عام جنتا کو اور وہاں کی عوام کو ہوتی ہے اس کو درست کراتے ہیں اور ایم پی جو ہے وہ پورے ضلعے کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے جوکہ پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے اور وہاں کے جو بھی کام کاج ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے ملنے کا جو شرف حاصل ہوا اس میں ہمارا تجربہ کافی بہتر رہا شکریہ